हां जी एह् नंद किशोर दी दकान ऐ अच्छा अच्छा राम राम महाराज राम राम राम राम महाराज अच्छा एह् असें थोह्ड़ियां कताबां लैनियां न ओह् असें कुड़ी बास्तै कताबां चाहिदियां न होम साईंस दियां चलो में पुच्छियै सनाना तुसेंगी बस किन्ने किन्ने पैसे दियां चलो में में आपें पुच्छियै सनाना तुसेंगी ठीक ऐ जी ठीक ऐ यार